नमस्ते मैडम हाँ बोलो हाँ कितना चाहिए बजट क्या है दस लाख नहीं कम नहीं होगा नहीं नहीं नहीं और ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा नहीं तो टाइल्स उइल्स लगवाना है ना तब जब कुछ करने जब में तीन रूम लेना है चार रूम लेना है और फिर गाड़ी खड़ी करना है तो महंगा मिलेगा ना कम नहीं कम नहीं हो सकता है हाँ हाँ स्कूल भी पास में रहना चाहिए अस्पताल अस्पताल भी रहना चाहिए हाँ हाँ तब महंगा मिलेगा सस्ता नहीं मिलेगा तो फिर कितने लोग हैं बड़े बच्चे हैं छोटे बच्चें हैं हाँ हाँ हाँ तब तो और जगह चाहिए तो बच्चे नहीं जो बच्चे हैं तो बहू आएगी तो उनके भी बच्चे होंगे तो और जगह चहिए ना हाँ हाँ उसके ऊपर भी बनवाओगी अच्छा अच्छा हाँ हाँ नहीं तब उतने में नहीं होगा और और पैसा लगेगा फिर नहीं कम नहीं होगा नहीं नहीं जान रही हो ना आज की ज़मीन की कीमत कितनी है बहुत महंगा है यह चलो ठीक है तब फिर बताती हूँ